हमरा मिथिलामे अहाँके बहुत तरहक पत्रिका तऽ नहि अइ लेकिन किछु पत्रिका एहन अइ जे अहाँके जेनाकि हमरा सुपौलसँ अहाँके भारती मण्डन निकलैत अछि जे हम ओ पढ़ैत छी आओर एकर अलावा अहाँके से हम आओरो पत्रिकासभ पढ़ैत छी जेकि अहाँके किछु पत्रिका जेना घर बाहर भेल मिथिला दर्पण भेल ईसभ पत्रिका अहाँके से पढ़ैत छी आओर ई पत्रिकासभमे अहाँके ज्ञानवर्धक बहुत बहुत एहन आलेख आबैए जे मैथिलके समस्याके सङ्गे सङ्गे एहिमे अहाँके ओकर उत्तर सेहो देल अछि ओ उत्तर की कहियौ ओकरा कहियौ जे ओकर अहाँके समाधान शङ्काक सङ्गे समाधान सेहो देल रहैत अछि ताहि दुआरे ई पत्रिकासभमे अहाँके हुनकर लेखकसभ बहुत मने विद्वान आओर साहित्यकार बुझियौ जकरा गूढ़ गहन अध्ययन छनि समाजके ओसभ एहिमे लिखैत छथि आओर हमरा ई पत्रिकासभ बहुत नीक लागैए